हाँ मेरा मेरे कई चित्र है जो अख़बारों मे आए हुए हैं जो मैंने बनाए हुए थे मैंने कई इस्कूलों मे भी और कई कॉलेजों मे भी कई कॉम्पटीशन में प्रतियोगिता मे भाग लिया था जिसमें अच्छा पुरुस्कार मुझे मिला उसमें से मैं एक चित्र जो आपको बताती हूँ जो सब से ज़्यादा अच्छा रहा जो मैंने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बनाया था उसमें मैंने दर्शाया था कि हमें कैसे स्वच्छ रखना चाहिए और हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मैंने उनको दिखाया गया था कि वो कैसे सड़क पर झाड़ू ले कर वो साफ़ सफ़ाई कर रहे हैं घर घर जा कर सब को बता रहे हैं कि साफ़ सफ़ाई कितनी ज़रूरी है उसमें उनको दर्शा के ये बताया है ये सन्देश दिया है कि हमारे नागरिकों को भी उतना जागरूक रहना चाहिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकते हैं तो कोई भी लगा सकता है और भारत को स्वच्छ करना हमारा धर्म है धन्यवाद